असां जे राॼ महाराष्ट्र में घणनि क़िस्म जूं बिचिस आहिनि हुननि मां ॿ बिचिस ॾाढी फेमस आहिनि हिकु गोराई बीच ऐं ॿियो जुहू चौपाटी जी बीच उहे ॾाढी शानदार बिचिस आहिनि ऐं हुन ते जाम पब्लिक अचु वञु कंदी आहे मौज कंदी आहे सनान कंदा आहिनि ऐं पाणीअ जो मज़ो वठंदा आहिनि लहरूनि मां पाणी ॿाहिर छोलियूं ईंदियूं आहिनि त हुन जो आनंद ई हिकिड़ो अलॻि ईंदो आहे बीच जे ॿाहिरां चंङा ही घोड़े वारा टांगे वारा वेठा हूंदा आहिनि जेके ॿारनि खे घुड़ सवारी कंराईंदा आहिनि हुन खां पोइ हुथे घणा ई स्टॉल लॻल हूंदा आहिनि जीअं त भेल पूरीअ जो नाश्तनि जो ऐं बर्फ़ जा गोला ॾाढी मौज लॻी पई हूंदी आहे ऐं असां जूं बिचिस साफ़ सुथरियूं आहिनि ऐं पाणी बी ॾाढो साफ़ सुथरो हूंदो आहे हुन खां पोइ अॼु कल्ह वाटर राइडिंग बि चंङी चालू थी वई आहे ऐं ॾाढी सुठे नमूने उहा सक्सेसफुल वई आहे ऐं थोड़ी घणी महांगी आहे पर अॼु कल्ह ॾाढो सुठो आनंद अचे थो ऐं हर को माण्हू पंहिंजे बारनि ॿचनि समेत वञीं करे बिचिस जे किनारे ते वञी करे पिकनिक मल्हाइनि था ऐं ॾाढो आनंद वठनि था